मां स्कूलनि में पढ़ाई खां सवाइ सांस्कृतिक साहित्यक कार्यक्रम कराया वेंदा आहिनि सांस्कृतिक कार्यक्रम में ॿारनि खे नचण ॻाइण ऐं ॿियूं केतिरनि तरीक़नि जूं अलॻि अलॻि फैंसी ड्रेस वग़ैरह जेके आहिनि प्रतियोगिताऊं करायूं वेंदियूं आहिनि ऐं उनखां सवाइ अगरि रांदि रांदियूं कराई वेंदियूं आहिनि रांदियुनि में ईनाम पिण ॾिना वेंदा आहिनि रह किरकेट खो खो ऐं अहिड़ियूं अहिड़ियूं रांदियूं खराए करे ॿारनि खे असां वालीबॉल अहिड़ियूं अहिड़ियूं रांदियूं कराए करे ॿारनि खे असां प्रेरित कंदा आहियूं ऐं पोइ उनखे ईनाम पिण ॾिना वेंदा आहिनि उन्हनि लाइ ॿारनि खे हिस्से वठनि लाइ तमामु घणो घणी कोशिशि कई वेंदी आहे सिर्फ पढ़ण ऐं पाढ़ण हीअं ई कोई ज़िंदगी कोन्हे त तव्हां रांदियुनि में हिसो भहिरो वठो ऐं ॿियूं गाइण खिलण नचण टुपण में बि पंहिंजी ध्यानु ॾेई करे अॻिते वधो ॿारनि खे पढंण खां सवाइ इहे ॻाल्हियूं सेखारणियूं पवंदियूं आहिनि अॼुकल्ह त सरकार जेका आहे उहा रांदियुनि ते तमामु घणो जोर ॾेई रही आहे उन लाइ हर स्कूल में रांदि जो मैदानु तमामु जरूरी आहे इन लाइ सरकार बि ॾाढी सुठी मदद ॾींदी रहिंदी आहे